हेल' अ आदा माहा दं ए गारिया दंब्ला गारिखौ नांगौ नांगौ जादोंमोन आंनो ओइ आं मा आमजुलियाव थांगौमोनलै

खैजोन माने जों सानै थांगोमोन आरो

अ भाराफोरा बेसे लागोनथाय दिनैनो थाङो औ ओइ थांलाय फैलाय अ रिजार्भबै लांसै अ तिनि हाजार एसे खम ला तिनि हाजारनि एसे खम लादो जेबो गाज्रि नङालै थांजायो थांजायोलै अ जागोन दे दा मा समाव मोनफैगोन होमब्ला नोंलाय टाउननिफ्राय अ अ

एसे जोंनिबो जोंनिबो गोजान लामा ना एसे थाब थांब्ला थाब थाब औ जागोन दे नोंबो टाउननिफ्राय थाब फैनो सेस्था खालामब्लानो जाबाय आरो औ औ औ औ औ अ जागोन दे अ अ बिदिब्ला आंबो ओंखारनानै रेडि जानोसै दे होमब्ला थाब फैनायखो सेस्था खालाम आरो दे ओं